ہلو جی ہلو جی سر جی سر گیس لیڈر سے بات ہو رہی جی سر بولیے کیا ہوا سر گیس میں کوئی دقت آ رہی ہے سر چولہا وغیرہ میں اچھا اچھا کیا وہ صحیح طریقے سے نہیں جل رہا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہوں ایکچلی در اصل بات یہ ہے کہ میرا کام تو صرف گھر گھر گیس ڈلیورنگ کرنا ہی ہے ڈلیوری سمجھے ہاں اور اس کے لیے ڈپارٹمنٹ الگ الگ اپنے پاس سمجھ رہے سر ہاں گیس میں کوئی پروبلم ہوں چولہا میں کوئی پروبلم ہوں سمجھے سر یا نہیں نہیں سر آپ نہیں سر نہیں سر ابھی آپ کو یہیں لے کے آنا پڑے گا سر یہاں پہ اگر چولہا اگر چلنے کے لائق ہوگا تو اس کو چلایا جائے گا اور اگر نہیں ہوگا تو اس کو چینج کر کے آپ کو دیا جائے گا نا سر ابھی کیا ہے کہ گھر پہ اگر کوئی پہنچا پھر دقت ہو جائے گی تو پھر سامان لے جا کے پھر آپ کے گھر تک نہیں نا پہنچا پائے گا تو اس لیے ہاں سر ٹھیک یہی بہتر یہی رہے گا کہ آپ لے کر آ جاتے اور کوئی دقت اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اس سے چلنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو چینج کر کے دیا جائے گا کیونکہ ہمارے الگ الگ ڈپارٹمنٹ وہ چولہا کبھی چولہا بھی سہولت کے ساتھ دے دیتے ہیں اور گیس بھی دیتا ہے سمجھ گئے سر ہاں تو گیس میں اگر کوئی دقت ہے ڈلیوری وغیرہ کروانی ہے یا لینا ہے آپ کو تو اپنا تو کام وہی ہے گھر گھر ڈلیوری کرنا تو اگر ایسی کوئی بات ہے گیس ویس لینا چاہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہاں گیس ڈلیوری تو ہم ہی کرتے ہیں باقی وہ چولہا وغیرہ میں کوئی دقت ہوگی یا گیس وغیرہ میں کوئی دقت ہوئی صحیح طریقے سے نہیں جل رہا چولہا ہمیں آگ پکڑ لے رہا ہے بات سمجھ رہے سر ہاں یا گیس نکل رہا گیس لیک ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو اپنا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے آپ ان سے آ کر یہاں پہ مل سکتے ہیں آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں آپ کی پروبلم کو رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو یہاں سے جو ہے اس کو صحیح کر کے دیا جائے گا یا نہیں صحیح ہوگا تو اس کو چینج کر کے دیا جائے گا سمجھے سر ہاں ہو جائے گا یہاں چلیے اوکے ٹھیک اوکے اوکے